मेरे गाँव के युवा जो हैं वह अधिकतर भक्तिभाव में जो है लगे रहते हैं तो भक्तिभाव के हिसाब से हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हमारे गाँव से कुछ ही दूर दूरी पर जो है महाकालेश्वर मंदिर उपलब्ध है और मेरे गाँव के युवा जो है अधिकतर महाकाल जाते हैं महाकाल में बढ़िया तरीके से भक्ति भाव करते हैं और लगे रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से जो है उनको भगवान की भक्ति करने को मिले महाकालेश्वर की शरण में जाने को मिले ठीक है और उनका सबसे लोकप्रिय और सबसे मतलब विशिष्ट जो स्थान हैं जहाँ पर वह जाना पसंद करते हैं वह मेरे ख्याल से महाकाल ही है क्योंकि महाकाल में उनको वह सब कुछ मिलता है और महाकाल की बात ही अलग है क्योंकि महाकाल में जो है एक अलग सा अलग सी फीलिंग आती है एक अलग सा जो है वहाँ का एनवायरमेंट है ताकि वहाँ पर एक अच्छी चीज़ जो है उनको फील होती है ऊर्जावान स्थल है ठीक है प्लस साथ ही साथ उसके कई पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं क्योंकि देखो भक्ति करने से ना बहुत सारी अच्छी फीलिंग अच्छी ऊर्जा आती है जिससे कि आपको नए काम करने की जो है सीख मिले